सिर दर्द ठीक करने के लिए हमारे गाँव में बहुत सारे घरेलू उपचार हैं सब से पहले हम लोग अगर हमारे किसी भी लोग को वो सिर दर्द होता तो हमारे यहाँ एक वैद्य जी हैं उनके पास हम जाते हैं वो हमारे अंगूठे के नीचे दस बार दबाते हैं और कुछ मंत्र बोलते हैं हमारा सिर दर्द ठीक हो जाता है और

जड़ भी देते हैं निमका नामक जो कि पीने से हमारा सर दर्द ठीक हो जाता है और यह हमारे बहुत पुराने उपचार हैं